میں فلک یاد کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہوں لیکن بچے اچے کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور سائنس پڑھنا چاہیے جس سے کہ فلک یاد ہو سکے اسی لیے جو ہے بچے اچے کو پڑھنا چاہیے محنت کرنا ہم اتنا نہیں جانتے ہیں لیکن بہت آدمی کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں بزرگوں کو بھی پڑھنا بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے سو مطلب فلک یاد کی روشن کرے ہمیشہ کے لیے کھشحالی رکھے مطلب بچے لوگ کو پڑھنا چاہیے اسی لیے جو ہے بچے لوگ کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ محنتی محنت کرنا چاہیے بچے لوگ کو جس سے کہ فلکیات پے جانے کے لیے کوشش کیا جائے اسی لیے جو ہے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اپنے بچے کو محنت کروائیے اور پڑھائیے لکھائیے سائنس پڑھائیے آگے بڑھائیے اسی لیے جو ہے بچے لوگ کو ہر ماں باپ کی تمنا یہی ہونا چاہیے کہ اپنے بچے کو حفاظت سے پڑھانے کے تحفی کتا فرمائے اسی لیے بچے کو حفاظت سے پڑھائے اور محنت سے پڑھائے بچے کو